जी पेनके बारेमे की कहबै पहिले तऽ लिङ्क लाबिकऽ हमसब बहुत बढ़िआँ चलैत रहलै बहुत फास्ट सबकिछु करैत रहलै मगर वही दस रुपैआमे दैत रहलैए आओर राइटोमीटर पनरह रुपैआमे दैत रहलै तब हमसब उपयोग करैत रहली मगर आब ओकर स्थिति बहुत खराब हो गेलै कि जे नया नया कम्पनी अएलै तऽ ओ बहुत खराब करलकै कारण सब छोड़ रहलै नया नया कम्पनीके उपयोग कऽ रहल अइ पेन तऽ बहुत बढ़िआँ रहलै वही दस रुपैआमे दैत रहलैए आब बहुत खराब रहलै नया नया कम्पनी उपयोग बहुत बढ़िआँ हमसब करि रहल अइ आओर पेन हइए